आबाद मावनायाव दा आङो जोंथ' मानसि हिसाबै खेथि खालामनायाव आबाद मावनायाव दैज्लांनि खेथियाव माइआ माइआ मोजां दा मेसेंनि खेथिआव जोङो बिदिनो सिबिं स'बाय बेसर बेफोरजों जोङो एसे उन्न'ति मोननो हायो दा बेवहाय जोंनि खेथि मावनायाव बबेबा समाव खेथिया खहाबो जानानै थाङो बेयावहाय जोंहा

जोङो खेथिखौ मोजां मोनोबा मोजां उन्न'ति न'खरखौ फोसाबलांनो हायो खेथिजों सबाय बेसर सिबिंजों दा बेयो जाहैबाय गोरान खेथि जोंना गिसि खेथिया जाहैबाय दैज्लांनि माइ बे जाबाय न'खर संसार जानायनि जालांनायनि दा दैज्लांनि खेथिखौथ' जोङो

माइखौ गायाबालानो थानो हाया बे हिसाबै जोङो गोसो होनांगौआ बांसिनआनो माइखौ गायनो गोसो होसिनो आरो बेजोंनो जिउखौ खांनो हायो फरियालखौ खांनो हायो दा बे बोजोंनो आरो जोङो बिदिनो हाथाय बाजाराव फान्नानै हाथाय बाजाराव फान्नानै जों फानहैयो बेनिफ्राय फायखारिफ्रा लांनानै बेखौनो गुबुन देशआव फाथायो बे फाथायनायखौ जोंनि देशनि माइ आरो माइरंखौ जों मोनजाया गुबुन देशआव लांनानै गुबुन्नो गुबुन जाथिफोरनो बे माइ माइरंखौ राननानै होयो दा बेयावहाय बेयावहायबो दा जोंनि खेथिखौ जों मोनजायिआव जोङो हासार बेबहार गैयिआव जोङो मोनजाफिनोब्ला जोंनि देहाया थाजिम थायो दा गुबुन देशनि हासार होनायखौ जानानै जोङो जोंनि देहाफोरा लोरबां जाजोब्बाय दैज्लां आरो मेसेंनि खेथिआ बेनोमोन मेसेंनि खेथिआ जाहैबाय बेसर सबाय सिबिं दैज्लांनि खेथिआ जाहैबाय माइ बेनिफ्राय फाथो बे मोनबा जिनिस खेथिखौ जोङो समाव जोङो बे खेथिखौ देफैजोबनो हाया एखनबा बिदिनो अखाजों खेथिया खहा जालाङो दा बेयावहाय जोंनो गोनांसिनआ जाहैबाय माइ बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौखौ फोजोबनाय जाबाय